मीडिया राहें अस यू टयूब चैनल फैसबुक इंस्टाग्राम पर अपनी लिखे दी गाने कविता रैप ते भजन माता रानी दे भजन सिद्ध गोरिये दे भजन शिव भजन चंडी माता दे भजन काली माता दे भजन शिव भजन एह् सारे जेह्ड़े हैन अस गाइयै और लिखियै मीडिया तक पजान्ने आं और मेरा अपना चैनल ऐ अग्रेज डोगरी स्टूडियो ओह्दे उप्पर ई में एह् सारियां चीजां जेहडियां पाइदियां होंदियां इसी लोक सुनदे न और बड़ा जैदा लोक एह्दा मनोरजंन लैंदे ना और जिन्ने लोकें गी जैदा शैल लगदा ओह् मिगी फोन करदे और मेरे कोले गल्ल बात करदे उ'नेंगी शैल लगदा ओह्दे बाद बिच अस प्रोग्राम बिच बी जन्ने आं जगराता बगैरा जि'यां कुसै दे घर कोई मुंढन बगैरा ब्याह शादी जेल्लै होंदियां न असेंगी लोक घर सद्दी लैंदे न और साढ़ा प्रोग्राम करांदे न और अस उ'नेंगी इ'यै अपना जिन्नी बी कलाकारी ऐ जां जो बी असें लिखे दा ऐ और उं'दा लोक बरपूर नजारा लैंदे और लोग नचदे गांदे और असेंगी बडा इस चीजा दा ओह् मिलदा खुशी मिलदी ऐ और जेह्डे़ साढ़े लिखे दे जेह्डे़ गाने बडे़ जैदा लोक पसंद करदे एह् मीडिया दे राहें खास करियै मीडिया राहें जि'यां फेसबुक ऐ फेसबुक इक ऐसी चीज ऐ जिसी हर इक बंदा तकरीबन सारे गै दिक्खै दे होंदे और फेसबुक पर बडे़ जैदा अच्छे कामेंट मिलदे जि'यां अज्ज कोई विडियो कढने आं ओह् द'ऊं च'ऊं दिनें दे बिच कम से कम कम से कम पंज ज्हार तक ब्यू आई जंदा दो ढाई तिन सो कामेंट आई जंदा शेयर आई जंदा और बडे जैदा लोक दिखदे उसी ओह् मनोरंजन लैंदे यूटयूब बी जेह्ड़ा चैनल ऐ ओह्दे उप्पर बी चंगे मतलब ब्यू मिलदे सब्सक्राइबर होंदे चैनल और कामेंट बडे़ सारे औंदे ते फोन औंदे और जि'यां इंस्टा उपर बी बडे जैदा ऐ बी बड़ा इक कलाकार आं अस ते राइटर आं अस सोह्ना प्लैटफार्म ऐ जेहदे काऱण जैदा कोला जैदा लोकें तक्कर साढ़ी जेह्ड़ियां विडियो जेह्ड़ियां पुजदी न एह्दे कन्नै गै एह् अस जेह्डे़ अपने दिलै दियां भबनां न जेहड़ियां साढ़ियां सोच अस लोकें तक पजान्ने आं और उ'नें जेह्ड़ियां सोचां न लोकें गी ओह् पसंद औंदियां औऱ ओह् लोक अपने जीवन दे बिच उ'नेंगी घारन करदे न और जि'यां अस स्कूल ते बिच जिसलै छब्बी जनवरी जां पंदरां अगस्त बगैरा एह नेह् जिसलै प्रोग्रााम औंदे न ओह् टीचर असेंगी फोन करदे न और असेंगी सददे ते असें गी इक स्टेज मिलदी ऐ उस स्टेज उप्पर अस जिन्ना बी असेंगी औंदा किश कवितां बगैरा जां छब्बी जनबरी दी उप्पर जिन्ना सारा ज्ञान है इन्ना सारा ज्ञान अस उ'नें बच्चें गी अग्गें दस्सने आं और टीचर बी साढ़े बड़ा बड़ा जैदा मतलब इज्जत करदे और टीचर साढ़े कोला बडे़ होदें ओह् साढ़े कोला जैदा ज्ञानी होंदा पर फिर बी ओह् असेंगी सददे इक अपने ज्ञानी इक समझदे कि हां भाई साढ़े बच्चें गी इत्थै आइयै किश ना किश गीतें दे राहें जां गाने दे राहें एह असेंगी जैदा साढ़े बच्चें गी नालेज मिलग प्रोग्राम बगैरा जेह्डे़ अस करने आं और बडे़ सारे लोक जेह्डे़ इसी साढ़ी जो लिखी दी चीजां होंदिया ओह् हमेशा अस उ'ऐ चीज अग्गें चलान्ने आं जेह्ड़ियां साढ़ी जिंदगी बिच ओह् बतीत होई दियां होंदियां न और सच्चाई होंदी ते एह् चीजां न जेह्ड़िया अस लिखी ऐ और गाइयै और सनान्ने आं